हेल'

आं आङो माबानि नेपालनि ओमफाय आङो दा आसामाव गुवाहाटियाव दंफैयो ओमफ्राय नोंथाङा माबामोन नामा ना टुर गाइड मोन नामा ना गुवाहाटिनि औ आङो माबा काजिरङा नेसनेल पार्कआव बेरायगौमोन आं आरो आंनि लोगोफोर गोबां दङ जों सातजन सयजनसो दङ ओमफ्राय नोंथाङा जोंखौ नेसनेल पार्कआव लांनो हागोनना औ ओमफ्राय जेने जेनेबा नेसनेल पार्कसिम थांनो गारिनि मानि गासैबो माबा जोबखा नामा नोंसिना प्रिपायार जोबखा बे काजिरङा नेसनेल पार्कसिम थांनो गारिजों माजों लांनो हाखागोनना नोंसोरो जोंखौ औ ओमफ्राय सानसे बेरायनायाव बेसेबां लागोन औ औ ओमफ्राय खाथियाव रेस्ट लानो जानो इदि हटेलफोर दंना गैया दङ ना मानो होमब्ला जों सानाव रेस्टबो लानांगोनना बेरायनानै ओमफ्राय जोंथ' दा मिथिया गुवाहाटि बे काजिरङा पार्कआव हाइ मा मा जिब जुनारफोर नुयो जोंथ' दा जेबो मिन्थिया ओमफ्राय मा मा मा मा जुनारफोर नुयो जेनेबा दङना औ ओमफ्रायो सानसेजोंथ' बेरायजोबनो हागोनना हाया सानसेजों सानसेजों बेरायजोबनो हायाब्ला जों साननै सान्थामब्लाबो जों थागोन मानो होनब्ला जों नायजोबनानैसो थांखागोन जों जों नायजोबनानैसो थांखागोन नालाय जोंहा बेनि सोमोन्दै लिरनांगौ दङ नालाय औ दे होमब्ला जाबायना नों जोंखौहाय औ नों जोंखौहाय गुवाहाटि बे मेइन टाउननि हटेलनिफ्राय पिक आप खालामफैब्लानो जाबाय जोंखौ औ दे औ